ہلو ڈرائیور گاڑی کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے گاڑی کا ٹایر پنچر ہو رکھا ہے اور گاڑی کا ہارن بھی کام نہیں کر رہا ہے اور مجھے ابھی جلد سے جلد ارجینٹ میٹنگ میں جانا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے گاڑی کو جلد سے جلد ٹھیک کروائیں اگر میں آدھے گھنٹے کے اندر میٹںگ میں نہیں گئی تو میرا بہت سارا نقصان ہو جائے گا تو تم جلد سے جلد اس گاڑی کو ٹھیک کرواؤ اور ہاں اس گاڑی کے شیشے وغیرہ بھی صحیح سے صاف کروا لینا اس کی اچھی سے سروسنگ کروا لینا کیونکہ گاڑی ویسے تو اس میں پنچر ہو رہا ہے اور ہارن خراب ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی دقت اور آ رہی ہے تو اس لیے تم گاڑی کو لے کے جاؤ اور آدھے آدھے گھنٹے آدھے پونے گھنٹے میں اس کو جلد سے جلد ٹھیک کروا کے لے کر آؤ کیونکہ میٹںگ میں جانا میرا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہیں آج سو روپئے ٹپ دوں گا پلیز اس کو جلدی کروا کے جا لائیے